जोङो गोदोनि समाव जोङो बर' मिडियाम फरायनानै जेंना जाया नङा जादों जोङो जेनेबा एल पि स्कुलाव जोङो जेबो जेंना जायाखैबाबो हाइस्कुल लेबेलाव थांनानै जोङो बि एस सि मास्टारनि थाखाय जोङो गोबां जेंनायाव गोग्लैनांदोंमोन आरोखि आनखि जोङो सासे मोनबोदोंमोन माबा बि ए सि मास्थार नागिर नागिर बेखौबो जोङो क्लास नाइनसिमल' मोन्दों आरो बेहा गुबुनाव माबा जानानै साख्रि जानानै थांनानै जोङो लान्दा खान्दा जादों बिनि उनावहाय जोङो जोंनि जायगानिफ्राय माबायावहाय सिमलायाव थांनानै जोङो अखन बिसि सारखौ टिउसन लानांदों आरोखि बै समाव जोङो साइकेल गैयामोन आरो फुं डिसेम्बर टाइमाव जोङो फुङाव निहिर सिजा सिजा थाबाय थाबाय थांनानै जोङो टिउसन लाहैयोमोन बिदि जोङो मोगा मोगि जानांदों आरोखि बेनो बेखिनियानो